غازی آباد میں لوگ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں اور اگر انہیں کسی بھی طریقے کی پریشانی یا کچھ بھی دِقّت ہوتی ہے تو وہ ایم ایل اے سے بولتے ہیں جیسے اگر انہیں اپنے یہاں پر سڑک وغیرہ بنوانی ہوتی ہے تو وہ ایم ایل اے سے بولتے ہیں یا پھر نل لگوانا ہوتا ہے یا پھر کچھ بھی غریبوں کی مدد کے لیے سنٹر کھلوانے ہوتے ہیں تو وہ ایم ایل اے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہیلپ لیتے ہیں اور ہمارے یہاں کی مطلب غازی آباد کے ایم ایل اے بہت اچھے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر بھاوتوش شنکر دار اور پنچایت شری وپن کمار انہوں نے غازی آباد کے لیے بہت اچھے اچھے کام کیے انہوں نے سڑکیں بنوائیں نل لگوائے جگہ جگہ پانی سپلائی کروایا اور اورغریبوں کی کافی مدد کی اور سنٹرس وغیرہ کھلوائے بچوں کے لیے فری اسکول کھلوائے کافی اچھے اچھے کام انہوں نے غازی آباد کے لیے کیے ہیں